में मतलब कि सर मेरा फेवरेट स्टार मतलब जेह्ड़ी चाननी मेरी बड़ी फेवरेट ऐ सर ओह् चक्कर केह् होंदा कि चाननी जेह्ड़ी होंदी बड़ी ठंडी ठंडी होंदी मतलब कि मेरी ठंडी जेह्ड़ी निं बड़ी फेवरेट ऐ में गर्मियें च रेही नेईं सकदा एह्दे गल्ला मेरा सूरज जेह्ड़ा नेईं ऐ एह्दा मतलब मेरी फेवरेट चाननी ऐ जेह्की ठंडी होंदी मतलब के मिगी ठंड बिच इन्जाय होंदा मिगी ठंड च जैदा मजा औंदा गर्मियें च में गर्मी बिल्कुल बी झल्ली नेईं सकदा आं होर एह् होंदा कि सिस्टम कि ठंडू बिच बंदा बमार नेईं होंदा ऐ ते जेह्ड़ा एह् अपनी गर्मी होंदी गर्मियें च बंदा बमार होंदा सौ प्राब्लमां औंदियां जेह्ड़ी गर्मियें बिच ठंड बिच इक चक्कर होंदा कि कदें बंदा बमार नेईं होंदा ते बंदा फिट्ट रौंह्दा स्वस्थ रौंह्दा